हेलो जी जी सर सर सर अपने के बाजि रहल छियै अच्छा अच्छा डॉक्टर साहेब अच्छा धन्यवाद अच्छा अच्छा अच्छा

हँ हँ हँ देखियौ सभसँ प्रथम तऽ आब एखन तुरन्त जे छै से अहाँ अठारह सालके भेलियैए प्रथम मताधिकारके अहाँ प्रयोग करबै अच्छा मने तुरन्त नहि एखन लेकिन आब मने प्रथम बेर मतलब मताधिकारके प्रयोग करबै ने तऽ प्रथम बेर मताधिकारके प्रयोग करबै तऽ एखनि तऽ जे रिसेंट चुनाव छै ओ छै अपनेके लोकसभा चुनाव तऽ लोकसभा चुनावमे एतय मुख्यतया दू दल चुनाव लड़ैत एलखिन हेँ एखनि जे दू तीन चुनाव देखल गेलैए मधुबनी लोकसभा सीटमे ताहिमे मधुबनीमे ओना दू टा लोकसभा सीट छै एकटा मधुबनी आओर एकटा झंझारपुर तऽ खास कऽ मधुबनीसँ जे मधुबनी जिलामे दू टा लोकसभा सीट पड़ैत छै जाहिमे दू टा विधान सभा जे छै से दरभङ्गासँ काटि कऽ चलि एलैए मधुबनी लोकसभामे केओटी आओर जाले ई हँ ई दुनू दरभङ्गा जिलाके विधान सभा मधुबनी लोकसभामे चलि एलैए आ एम्हर झंझारपुरमे से एम्हर जे मने एगारह टा विधान सभा छै जे कि मने झंझारपुर लोकसभा सीटमे छै तहिना दू टा लोकसभा सीट छै एतय तऽ बेसिकली मधुबनीमे आइ तक जे चुनाव दू तीन लोकसभासँ जे चुनाव होइत एलैए ओहिमे एकटा दल बी जे पी आओर एकटा दल राजद चुनाव लड़ैत एलैए तऽ बी जे पी से हँ तऽ बी जे पी से मने पूर्वसँ बहुत पूर्वसँ हुकुमदेव नारायण यादव जे पद्म विभूषण सेहो हुनका अवार्ड मिलल छन्हि ओ हँ हुकुम देव नारायण यादव चुनाव लड़ैत एलखिन हेँ आओर तीन बेर चारि बेर ओ सांसद बनलखिन एखनि वर्तमानमे हुनके पुत्र अशोक यादव जे सक्रिय राजनीतिमे रहैत छथिन पहले केओटीसँ विधायक होइत छलखिन हेँ एहि बेर लोकसभा चुनाव एकदम अपार मतसँ साढ़े चारि लाख वोटसँ जितलखिन हेँ जनतामे सेहो हुनकर बहुत बढ़िआँ छवि छन्हि आ एम्हर जे दोसर दलके चुनाव होइत एलैए ओहिमे छै अपनेके आर जे डी सँ दू बेर अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़लखिन फेरो एहि बीचमे तेसर कोइ चुनाव लड़ि गेलखिन हेँ ओ परिवर्तन करैत रहैत छथिन लेकिन समाजमे

हँ हँ तऽ ताहीमे हँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद जय श्यामा